हैलो अंजी आं जी हट्टिया बोल्ला नै सनाओ आं जी फल फ्रूट बी ऐ तुसें केह् लैना कोह्का फ्रूट लैना में बड़ा फ्रूट रक्खे दा सेब रक्खे दे किन्नु रक्खे दे केले रक्खे दे पीकु रक्खे दे होर फ्रूट बड़ा रक्खे दा पपीता आं ओह्बी रक्खे दा पपीता बी रक्खे दा किन्नु रक्खे दे सनाओ ओह् ऐ ओह् मैहंगा थोह्ड़ा ओह् ओह् कोई दौ सो रपेऽ किलो ऐ अच्छा केले किलो दे स्हाब निं औंदे केले दर्जन दे स्हाब कन्नै औंदे ते सौ रपेआ दर्जन न केले आं जी रेट तुस पुच्छी सकदे बाजार च कुदै बी सस्ते नना एह् एह् मंडी दा गै बड़े मैहंगे पेदे आं नेईं नेईं मिगी सस्ते पेदे बाऽ ओह् में सारें ई गै सस्ते देने हैन मैहंगे न बाऽ लेई लैओ अस्सी रपेऽ किलो में फ्रूट शैल होंदा रक्खे दा बाकी आह्लीं हट्टिया आह्ले लेखा थोह्ड़े कोई कच्चा ते सड़े दा देना यरो जिन्ना फ्रूट होग उस्सै स्हाबै दा टोकरा भरना लाई लैगे स्हाब ऐं दस्स किलो हारा ते बनाना भी दिक्खने आं निं फ्रूट केह्ड़ा केह्ड़ा बनाना केह्ड़ा पौंदा केह्ड़ा घट्ट पौंदा भी उस्सै स्हाबै दा टोकरा बनदा अच्छा किन्ना भेजना चलो ठीक ऐ भेजी ओड़ने आं पैक करियै